सबसँ पहिल बात हमरा खाना बनाना बहुत अच्छा लगैत छै लेकिन इएह बात छै हमरा सिम्पल खाना बनावऽ लऽदेइ छै तऽ हमरा बढ़िआँ नहि लगैत छै हमरा एकदम स्पाइसी किछु मटन चिकन बिरयानी वेज बिरयानी इएह सबचीज बनावै लए दे तब ठीकछै सबके प्रॉब्लम रहैत छै खाना बनबऽमे कि रोटी कैसे बनेवै लेकिन हमरा सबसँ हॉबी छी जे रोटी बनाबयमे बढ़िआँ लगैत छै आओर रोटी बनाओल सबसँ पहिले हम सिख लेलिए सबकोइ सीखए छै सब खाना वाना बना लेइत छै बादमे रोटी सीखैत छै हम सबसँ पहिले रोटिए सिखले छिए आओर रोटी हमर ठीकठाक बनि जाइत छै लेकिन मछली बनाबएमे हमरा बहुत डर लागैत छै जँ तेलमे मछली डालए छिऐ तऽ हाथ जलना पक्का छै कभी मूँहभी जलि जाइत छै ई सबके कारणसँ हम मछली बनावएसँ हम बहुत परहेज करैत छिए बाँकि सब तऽ ठीके छै खाना बनावएमे इएह समस्या एकगो आबैत छै मछली बनावएमे बाकि कोइ दिक्कत नहि होइत छै रोटी बना लेइत छिए सब्जी बना लेइत छिए